हेलौ औ आं बे काजिरङायाव थांनो सान्दोंमोन नेसनेल पार्कआव बेरायनो ओमफ्राय काजिरङायावहाय थाङोब्ला बै गेटनि टिकेटफ्रा बिसिबां लायो ओमफ्राय बै सिङावहाय दावबायनायावहाय माजों दावबायहोयो नायगिदिंहोयो ओमफ्राय औ जानायफोर थानायफोर ओरैनो आरो मा मा जिब जुनारफोर नुयो बिनि सोमोन्दै आङो मिथिनो लुबैदोंमोन आदा थांफेराखै नालाय खोन्थानाय आथसा सा औ औ औ

आथसा सा सा आथसा सा गारिया बिसिबां बिसिबां भारा लायो ओरैनो औ ओरैनो ओमफ्राय बे हाबनाय टिकिटआ बिसिबां लायो गेटआव ए आथसा सा ओमफ्राय आथसा सा आमफ्राय आदा बेजोंनो मानि बे टिकिटजोंनो सिङावहाय बै गारि गिदिंनाया फ्रि जागोन नामा ना आलदा एक्सथ्रा चार्ज लागोन आथसा सा औ औ

दे दे दे आथसा ओइ बे जानाय लोंनायबो सुबिदा दंखायो ना सिङाव काजिर'ङा काजिर'ङा सिङाव दे दे आदा बिदिब्ला आङो उनावहाय आं नोंनाव कनटेक्ट खालामफिनसै गाबोनफोर दे दे दे